ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب میں بارہویں کلاس میں پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس میرا سبجیکٹ ڈبل آرٹ تھا تو اس میں ایک ایک سبجیکٹ تھا نیچرل آرٹ اس کے لئے ہم کو گارڈن میں لے جا کے بٹھا دیا جاتا تھا اور ہماری طرف سس طرف سے جو ہم پھول یا جو بھی فاؤنٹین کا جو حصہ ہمیں آتا تھا ہمیں وہ ڈرا کرنا پڑتا تھا اس کے لئے فوٹوگراف چاروں سے طرف سے کھینچ دیے جاتے تھے اور جو ہے ہمیں وہ بنانا پڑتا تھا بعد میں وہ فوٹوگراف جو انہوں نے کھینچا ہوگا وہ ہمارے فوٹوگراف کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا تھا کہ ہم اس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور ہم نے یہ بنایا ہے یہ میرا ٹاسک چل رہا تھا اس دوران ایک جگہ ہمیں جا کے بٹھایا گیا وہاں ایک فاؤنٹین تھا اور فاؤنٹین میں ایک عورت بنی ہوئی تھی اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے اوپر سے پانی گر رہا تھا اور پانی جو ہے وہ بوند بوند آ رہا تھا اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ بچہ پیاسا ہے بہت انہوں نے جو بتایا تھا اور وہ پانی پینا چاہتا ہے تو یہ میں بنا رہی تھی اور بناتے بناتے میں نے بنایا اور بنانے کے بعد جب میں نے سبمٹ بھی کر دیا میرا اتفاق سے بالکل سامنے ان کا فیس پڑا تھا تو مجھے ان کا فیس بچے کا پورا پروپر پیٹھ نہیں تھی پیٹھ پر لوگوں نے پیٹھ بھی بنائی تھی دکھایا تو اس کے بعد میں نے وہ بنانے کے بعد سبمٹ بھی کر دیا اور گھر آ کے سوچا کہ کس طرح سے وہ پانی کے بیچ میں تھی اور پانی اس کے اوپر پڑ رہا تھا لیکن اس کا بچہ پھر بھی اس نے دکھایا کہ پیاسا لگ رہا تھا اس کی شکل پہ پیاس بھوک سب نظر آ رہی تھی تو یہ دیکھ سوچ کے میں نے سوچا کہ ایک ماں پانی کس ایک ماں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ مجبور تھی وہ پانی اس بچے کے منہ تک نہیں ڈال سکتی تھی مطلب پانی سائیڈوں سے بہہ رہا تھا اس بچے کے منہ پہ نہیں جا رہا تھا یا تو بیچ کا جو اس کا ٹیب تھا وہ بند ہو رہا تھا لیکن یہ واقعہ میرے دماغ میں بہت دیر تک بہت دنوں تک رہا اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میں نے جو بنایا ہے یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کس طرح لوگ پانی کو برباد کرتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو پانی پانی بہت بہت ضروری چیز ہے دودھ برباد کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا تو اس کا واقعہ کبھی کبھی کوئی بھی چیز ایسی دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کے لئے وہ ایک سوچنے کا سمجھنے کا ونن جاتی ہے بہت ساری ایسے واقعاؤں میں ہوئے اس کے علاوہ بھی میں مغل آرٹ بناتی تھی تو مغل آرٹس میں رانیوں کو دکھایا جاتا تھا کتنے زیور کتنے جویلری پہنے ہوئے کتنے خوش حال لیکن جب ان کی مغل ہسٹری پڑھتے تھے تو رانیوں کے لئے وہ ایک سزا ہوتی تھی وہ اتنا پہن کے چلنا اتنا پہن کے رہنا بھاری تو کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں کبھی کبھی وہ دل دماغ ذہن میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے